हाँ मुझे लगता है कि शहरी शिक्षा के तुलना में ग्रामीण शिक्षा को कम उच्च स्तरीय माना जाता है क्योंकि जो शिक्षा शहर में आपको बहुत आसानी से मिल जाता है दस से पंद्रह किलोमीटर डिस्टेंस तय करने के बाद मिल जाता है वही यहाँ पर करने के लिए आपको बहुत समय लगाना पड़ता है इसलिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए जगह जगह अच्छे इंस्टीट्यूशन एवम नए अच्छे अच्छे स्कूल बनने चिए और सरकारी स्कूलों में जो प्रावधान चलता है सरकारी स्कूलों का जो भी मतलब से रूटींग है उसमें थोड़ा सा टाइट किया जाए जो कि गोवर्मेंट नहीं कर पाती है और कई क्षेत्रों में शहरों में भी गोवर्मेंट स्कूल जो है वह ऐसी शिक्षा नहीं दे पाती जैसे कि प्राइवेट स्कूल देते हैं और ग्राम ग्राम की क्षेत्रों में शहरी शिक्षा की तुलना इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पर जो है प्राइवेट इंस्टिट्यूशन की संख्या कम रहती है वह भी शहरों में होती है जो कि गाँव से थोड़ा दूर होता है वहाँ पर बच्चों का आने जाने के लिए परिवहन का उचित माध्यम न होने के कारण से शहर के बच्चे जो हैं थोड़ा बहुत आगे निकल जाते हैं और गाँव के बच्चे थोड़ा सा पीछड़ जाते हैं जिनमें कि सबसे निम्न कारण होता है उच्च स्तरीय शिक्षा में जैसे कि आज के डेट में आदमी जानते हैं और समझते हैं कि इंग्लिश बोलना और इंग्लिश समझना बहुत अच्छी बात होती है वह उसको नॉलेज़ बहुत ज़्यादा न भी हो तब भी यदि उसे इंग्लिश बोलना और इंग्लिश समझना आता है तो वह समाज में रहने के लायक हो जाता है और अच्छा ख़ासा आमदनी अर्जित करने लग जाता है जो कि ग्रामीण शिक्षा में इस चीज़ का अभाव है वहाँ पर जो है आपको अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने के लिए कम से कम गाँव से पचास साठ किलोमीटर दूर रहना पड़ता है और यदि नहीं देर रह सकते आपको रेगुलर आप सब ट्रैवलिंग भी नहीं कर सकते इसके लिए ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए अच्छे अच्छे स्कूल खोले जाएँ प्राइवेट स्कूल खोले जाएँ गाँव के आस पास में होनी चाहिए गाँव के शहरी गाँवो के क्षेत्रों में होना चिए था जिससे कि बच्चों को आसानी से शिक्षा प्राप्त करने में सहायता हो और बच्चे आगे बढ़ें